हाँ आप नवीन शॉप से बोल रहे बोल रहे हैं जी वह हमारे घर में अभी तीस तारीख़ की शादी है तो मुझे है ना उसमें आइस क्रीम की रिक्वारमेंट है तो आपके पास मिल जाएगी क्या हाँ तो आपके पास कौन कौन से फ्लेवर की आइस क्रीम एवलेवल हैं तीस तारीख़ तीस हाँ तीस जी हाँ तो तीस तारीख़ तक चाहिए ना अभी कोई ज़रूरत नहीं है आप मुझे बता दीजिए कि आपके पास कौन कौन से फ्लेवर मिल जाएंगे ठीक है हाँ कोन वाली कप वाली सारी आइस क्रीम चलेगी आप बस फ्लेवर बता दीजिए कि कौन कौन से फ्लेवर में है वनीला फ्लेवर हाँ तो ठीक है तो तो मुझे हमारे घर पर आप वनीला फ्लेवर की आइस क्रीम चॉकलेट फ्लेवर की और वेनीला चॉकलेट और मैंगो फ्लेवर की भेज दीजिएगा ठीक है और कुछ कोन वग़ैरह हों तो कोन वग़ैरह वाली भी भेज दीजिएगा कोन वाले हाँ

तीस तारीख़ को नाइट में प्रोग्राम रहेगा तो आप नाइट में पहुँचा दीजिएगा एड्रेस वग़ैरह हम आपको बता देंगे यहीं खेड़ीपुरा में ही हैं अपने ठीक है ना हाँ तो जैसे कि अब आपका जो भी होगा तो पाँच हज़ार रुपये हम दे देंगे